हाली हाली बार्देस जिल्यांत सरकारा वतीन खुबशें उपक्रम हातांत घेतल्यात तातुंत समाजीक कल्याण आनी बदल घडिल्ल्यो कार्यावळी आस्पावतात भलायके संबंदीत कांक्राचेर म्हणजे बायलांक ब्रॅस्ट कॅन्सर जाता ते विशयी शिबीरां घेवन लोकांक म्हायती दिल्या तशेंच बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर वेग वेगळ्यो कार्यावळी जाल्यात आनी लोकांक त्या बद्दल जागृताय घडोवन हाडल्या ह्या वाठारांत सायबरेज स्टुडंट्स स्कीम चालू आसतली पूण ते विशयी म्हाका चड कांय म्हायती ना पूण जी भुरगीं पात्र थारतात तांका ते लॅपटॅाप मेळप चालू आसतले